دیكھیے ہمیں جو دلچسپ واقعات لگتے ہیں زیادہ كچھ نہیں كہوں گا لیكن میں جو سننا پسند كرتا ہوں میں جس كو كہنا پسند كرتا ہوں دنیا كے اعتبار سے تو میرے گاؤں كے حالات اور میری ماں كے واقعات مجھے بہت پسند ہیں اور دین كے اعتبار سے تو دیكھا جائے تو مجھے نبیوں كی صحاباؤں كی زندگی كے بارے میں كہانیاں سننا اور صحاباؤں كی زندگی كو زندگی كی تاریخی اور جنگیں جو رہ چكی ہیں ان كے واقعات كو سننا بہت اچّھا لگتا ہے كیونكہ وہ ہمارے سیدھا دل پر اثر كرتے ہیں اور ہمارے جو ایمانی جذبے ہوتے ہیں ان كو ابھارتے ہیں تو ہمیں چاہیے كہ ہم سبھی كو صحاباؤں كے نبیوں كے واقعات سننے چاہئیں اور ان كی زندگی كے بارے میں ہمیں غور و فكر كرنی چاہیے كہ ہمارے نبی نے كیسی زندگی گزاری اور ہمارے صحابہ نے كس طریقے سے عمل كیے دین پر اور دین پر جمے رہے اور جنگیں لڑی كیسی كیسی ان كی زندگی رہ چكی ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے صحاباؤں كی زندگی كو دیكھنا صحاباؤں كی زندگی كے بارے میں غور و فكر كرنا اور صحاباؤں كی زندگی كو كیسے ہم اپنی زندگی بنائیں اس طریقے سے ہمیں بہت تنہائی میں سوچنا چاہیے تنہائی میں غور و فكر كرنا چاہیے كہ ہم بھی نبیوں والی زندگی اپنائیں اور ہم بھی صحاباؤں كی زندگی كی طرح زندگی گزارے تا كہ ہمارے اندر بھی وہ دین وہ ایمانی جذبہ آ سكے جو صحاباؤں كے اندر تھا ان كی زندگی بہت ہی خوشحال زندگی اور پر سكون زندگی تھی ہماری زندگی اور ہمارا جو آج كا ماحول ہے وہ گناہوں كی طرف بہت رجوع كر چكا ہے اتنا دل ہمارا سیاہ ہو چكا ہے گناہ كر كر كے كہ ہمارا دل كوئی بھی اچّھے كام كی طرف كو نہیں چلتا كسی بھی انسانیت كی طرف كو نہیں چلتا كوئی بھی عدل و انصاف كی طرف كو نہیں چلتا كوئی بھی ہمارا دل جو ہے ایمانداری كی طرف نہیں چلتا اتنی زیادہ ماحول خراب ہو چكا ہے كہ ہم صحاباؤں كی زندگی كے بارے میں كچھ دیكھنا اور سننا ہی نہیں چاہتے حالانكہ صحاباؤں كی زندگی بہت ہی دلچسپ زندگی ہے اگر ہم ان كو پڑھیں گے ان كی واقعات سنیں گے تو ہمارا ایمانی جذبہ ان شاء اللّہ بڑھے گا